حیدر آباد ضلع میں اگائی جانے والی کھیتی میں سے مشہور کھیتی ہے چاول کی کھیتی حیدر آباد میں چاول کی اہم فصل ہے اور اس کی پیداوار بڑی تعداد میں کی جاتی ہے یہاں پر مختلف قسم کے چاول کا اگائے جاتے ہیں جیسے کہ باسمتی سیلا یہ چاولوں کو جو سوں یہاں پر زیادہ تر اگایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہے گنے کی کھیتی گنا بھی حیدر آباد میں اہم فصل ہے جو کہ شہر کے قریب زمینوں میں اگایا جاتا ہے گنے کی پیداوار کو چینی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جسے بازار میں بیچ کر جو سو بہت زیادہ اور جو سو اضافی رقم حاصل کی جاتی ہے اس کی بھی جو سو بہت کھیتی ہوتی ہے اور جو سو اس کی بھی جو سو مارکیٹ میں بہت مانگ ہے اسی طریقے سے ریڈ چلّیز یعنی لال مرچ لال مرچ بھی حیدر آباد کی اہم فصلوں میں سے ایک ہے جو کہ مسالے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کی پیداوار کا حصول مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں بھی اس کی بہت مانگ ہے تقریبا ایک کلو مرچی کی قیمت ہے ساڑھے چار سو سے لے کر پانچ سو روپئے تک اسی طریقے سے لہسن ہے حیدر آباد میں لہسن کی بھی کاشت کی جاتی ہے جو کہ ذائقہ دینے والی اور مسالے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پیاز ہے پیاز بھی ایک مقامی فصل ہے جو کہ حیدر آباد میں پیدا کی جاتی ہے اور اس کی پیداوار کو بزنس میں بیچا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اور ایک پیدوار ہے گرم مسالے حیدر آباد میں مختلف قسم کے گرم مسالے بھی اگائے جاتے ہیں جن کی پیدوار کے بعد بیچنے کا کاروبار کیا جاتا ہے جس سے بہت منافعہ حاصل ہوتا ہے